आङो आंनि बे जिउआव काइन्दनेस आखल आखु केरेक्टार बेफोरखौहायनो आङो गोनांसिन होननानै सानो मानो होनबा जोङो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि थाया मानो जोंनि केरेक्टारासो जोंखौ हाय दिपाइन खालायो न मेटार जोङो जोंनि जिउआव हाय जोङो सासे गोलाव गिदिर मानसि जानो हागौ नाथाय जोङो जेब्ला न' निफ्राय बायह्रायाव ओंखारो एबा जोङो बिमा बिफाफोरजों हाय जोङो रायज्लायो अब्ला जोङो जोंनि मा होनोमोनलाय बिसिनि सायावहाय जोङो रेसफेकट मोजां आखल आखु केरेक्टार देखायाबा जोङो गाज्रि नुजागोन आरो जों हाजार कि मानसि गेदेर गोलाव जाया मानो जोङो मानसि फोरखौ जों रेसफेक्ट होनो रोङाबा मोजां केरेक्टार देखायनो रोङाबा आरो काइन्दनेस देखायनो रोङाबा जोङो गोबां खोथाफोर बुंजा गोन आरो जोङो मानसि फोरजों हाय सम सम जोङो अनजानायबो नङा आरो नांगौ समाव जोङो बिसोरखौ मोननायबो नङा जोङो मानसिया जोङो फिसा साख्रि माव मावदों जानो हागौ जिउआव नाथाय जोङो मानसि फोरनि सायाव अननाय थायोब्ला जोङो बिसोरनि सायाव हाय काइन्दनेस आरो रेसफेक्ट बिदिनो मोजां आखल आखु जोङो बिसोरखौ देखायोब्ला ओमब्ला जोङो बिसोरखौ बिसोर निफ्राय जोङो मोजां माबाखौ रेसफेक्ट बिफोरखौ जों मोनफिननो हागोन बुंनाय दं दि अननाय होब्लासो अननायखौ मोनो होन्नानै थिक बेबादनो जोङो काइन्दनेस खौबो जों बिसोरनो हाय अनगोरब्लासो जों बिसोरखौ होगोरब्लासो जोङो जोंबो जोंनि जिउआव मोनगोन काइन्दनेस खौ हाय केरेक्टार फोरखौ जोंयो एनबायरन्टमेन्ट जों लोगोसे जोङो दाना लानो हायो बेफोरखौहाय खायसे आखल आखुफ्रा जोंनि बिमा बिफानिफ्रायनो जेनेरेसोननिफ्रायनो बियो फैखानायखा आरो खायसेआ जोङो जि एनबायरन्टमेन्ट आव थायो बेजों हाय जोङो जालांफायो आरो जोंनि सासे मानसिनि जिउयावहाय काइन्दनेस अननाय गैयै बेफोर थायोब्ला अब्ला जोङो संसाराव हाय थांना थानो थाखाय बो बिराथ खस्थ' जायो मानो होनब्ला आजि खालि जोंयो नुनो मोनो जों गावबागाव गावबा गावनो गासिबो खामानि खौहाय जोंनो मावनो हाया जोङो नोङो बिखौ रोङोब्ला सासेया बिखौहाय रोङा जायो आरो नोङो बैखौ रोङाब्ला होमब्ला सासे मानसिया बिखौहाय गोरों जाना फैयो आरो बिखौ नोङो रोंनो थाखायहाय मानसिफोरनि हेल्फ नांगौ आरो बे हेल्फखौ मोन्नो थाखाय जोङो गुरैयै बिसोर खौहाय खावलायनांगोन मानांगोन बिदि जोंसो जोङो मोननो हागोन जोङो सोलोंनो हागोन नाथाय बिखौ सोलोंनो थाखाय नोङो जों गोरा गोरा बुङोब्ला अब्ला बिसोरो नोंनि सायाव हाय गाज्रि साननाय फैगोन आरो बेबादिनो मोजां नङा होननानै जोङो सानजागोन आरो बिसोरो जोंनो हाय फोरोंनो थाखायबो इसा जानाय नङा बेबादि जेरैहाय सासे स्टुदेन्टया टिचारनि सिगां आव हाय गाज्रि आखल आखु देखायो क्लास फ्राव हाय बे क्लास लाफु नायाव सिरि थाना होयाबा अब्ला टिचारा बे स्टुदेन्द खौ राग जोंना हाय बिजों हाय बारा मोजांखौ फोरोंनो हाय बे इसा जानाय नङा आरो बियो बिनि सायाव रागा जोंनाय फैगोन अननाय थानाय नङा आरो बेनो प्रेकटिकोल मार्कस बेफ्राव बियो हरनो बेनोहाय इसेबाबो कमखौ हरनो गोसो जागोन दसरा स्टुदेन्स फोरनिफ्राय काइन्दनेसा जोंनि जिउआव हाय बिराथ हेल्फुल केरेक्टारफ्रा रेसपेक्टफ्रा मानो होनबा जोङो बेफोरजों लोगोसे जोङो सचायटि आव हाय जोङो गोबां नाम मोजां जोङो माबालांनो हायो जोङो थैनायनि उनावबो जोङो मानसिफोरजोंहाय जोङो गोसोखां लाय जानो हागोन जोयो थांना थानाय समावहाय काइन्दनेसखौ हाय मोजाङैहाय जोङो काइन्दनेस माबायोबा रेसफेक्ट होयोबा एलदार्स फोरखौ जोंनि जुनियरस फोरखौ हाय अब्ला गोबां मानसियानो नोंनि बारे रायलायगोन जोङो बेफोरबादिखौ हाय जोङो मोजाङै हाय नो थांना थानाय समावहाय खालाम लांफायोबा मोजां नोंनि थाखायबो मोजां आंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय मोजां होननानै आं साननानै लायो